नोगोरारि आरो गामियारिफोरनि थानाया आलादा आलादा साननाय हनाय गासैबो आलादा आलादा बिसोरनि थानाय जानाय लानायनिफ्राय फरायनाय रायज्लायनाय गासैबो आलादा आलादा जाजोबो नोगोरारिफोरा थानाय गासैबो आलादा आरो गामियारिफोरा गामिनि समाजजों गोरोबनानै मिलायनानै थानांगौ जायो गामियारिफोरा सोलोंथाइआव एसे खमबोला खमबाबो बिसोरनि साननाय हनाया गोथौ आरो सान्थौसिन

गामियारिफोरनि बांसिन सुबुङानो लेखा फरा फरायनो मोनै उन्दैनिफ्रायनो मावसोमनानै जाबोनांनाय न'खरखौ बेंबोनांनाय खस्थ'यै गावनि जिउखौ दैदेनबोनाय जायो आरो नोगोराव थाग्राफोरा हाइ फाइ न'खर जेनेबा रांखाउरियाव जोबनो गैया जानाय लोंनाय थानाय जेंनिबो जेंना गैया बेफोरबायदिनि जाहोनाव गामियारि आरो नोगोरारिफोरनि थानाया थानाय जानाय गासैबो आलादा रोखोम जाजोबो गामियारिफोरनियाव बांसिनै जौ जुवा बेफोरजों बांसिनै गुबुं गब'नानै थायो आरो माखासे बांसिनानो गामियारिफोरना सुबुंफोरा गोरबि नखरनि जाहोनाव गोबां सोलोंथाइबो लानो हाया जायो नांगौसिबांनि सोलोंथाइबो लानो हाया जायो बेनिखायनो आरो गामियारिफोरनिफ्रायनो गोबां गोरों मानसिफोरबो ओंखारो साननो हनो गोरों गेलेनायफोराव खारनाय मोसानाय बांसिनानो जों गामियारिनिफ्रायसो मोननो हायो